हॅं की हाल छै यौ सुधीर

ठीक छै सुधीर आइ काल्हि देखते छहक राजनीतिके हँ एखुनका परिस्थितिमे राजनीति बड़ा विचित्र चीज छै हो

नहि ठीक छै ओहि समयमे विरोधियो परमेश्वर बाबू रहथिन दुनूमे पटैत नहि रहै लेकिन दुनूमे वैमन्सयता नहि रहै

हँ एखन सही बात कहै छहक विधायकके प्रति आस्था घटल जा रहल छै सान्सदके प्रति आस्था घटल जा रहल छै आस्था घटल जा रहलै हँ लोक ओकरा डेरा पर जाइ छथि तऽ ओ भिखारीक दृष्टि से देखै छै ई कारकर्ता छी